आंनि जिउआव आंनि नखरनि माबा मोनसे गोथार गोनां खामानियाव आङो जेब्लायबो फुंआव दुगैस्रां लोबस्रां बाथौआव आरज गाबो बेनि उनाव आङो गावनि मावनांगौ हाबाफोरखौ मावनो फारियै आखाइयाव लायो जिउआव आङो आंनि गोथार खामानिखौ नखराव बोसोराव बा बाथौ फुजिनाय बोसोरफ्रामबो बाथौखौ गोदानै दुमफिन्नाय लोगोसे ओंखाम गोरलै बैसागु फोरबो बेफोरखौ मोनसे गोथार खामानि होन्नानै आं सानो जोङो नखरनि अबेबा मोनसे गोथार खामानियाव जोङो जेब्लायबो गोग्गो गोसो गोथार सान्नाय गोग्गो देहा लानानै जेब्लायबो जों आवगायलांनांगौ होन्नानै आं सानो जोङो जिउआव मालायखौ बुंनायनि सिगां गावखौ जों सानग्रोनांगौ बेखायनो आगानखौ सुरनायनि सिगां लामायाव नायग्रोनांगौ होननायफोरबायदि बे बाथ्राखौ जोङो गोदोनि आबै आबौनि बाथ्रानि भावखौ मोनबोदों बेखायनो जोङो गाव गावनि गोथार खामानिनि सायाव जेब्ला सांग्रांथि जानांगौ आरो जेब्लायबो गोग्गो गो गोसो लानानै खामानिखौ आवगायलांनांगौ